हेलो अरे हाँ हाँ सर नमस्ते सर आपके आपके रेस्टोरेंट में कौन सा फेमस है

हाँ तो मेरा खाने का मन कर रहा है चाऊमीन तो आप कितना पैसा लेंगे सर तो कुछ कम करिए सर हम लोग दस आदमी हैं कुछ कम करिए हम लोग दस लोग हैं हम लोग नाश्ता नाश्ता करेंगे हाँ हाँ सर हम लोग दस आदमी हैं और और क्या क्या नाश्ता है आपके रेस्टोरेंट में हाँ तो मेरा मा ठीक है ठीक है सर हम लोग का मन कर रहा है डोसा खाने के लिए तो चार्ज बताइए नहीं सर थोड़ा कम कर दीजिए हम लोग दस आदमी हैं ठीक है सर हम लोग नश्ता करने आपके यहाँ आएँगे आप आप आपके आपके रेस्टोरेंट में चिल्ली पनीर है आउर मैगी वैगी सब ज चीज़ है मीठे में क्या है

महँगा है साहब कम कर दीजिए ठीक है सर तो हम लोग दस लोग हैं तो कुछ क कम करिए क्योंकि हम लोग आपके यहाँ आएँगे रेस्टोरेंट में नश्ता करने के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता स्वादिष्ट है ना

ठीक है सर हम लोग ले कर के आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में

अच्छा ठीक है हम लोग आएँगे आप आपके रेस्टोरेंट में नमस्ते सर ठीक है ठीक है